अगर मैं अपने व्यक्तिगत लक्ष की बात करूं तो मैं एक बड़ा व्यापारी बनना चाहता हूँ और मैं उसके लिए काम भी कर रहा हूँ क्योंकि अभी मैं कुछ व्यापारियों को व्यापार कैसे होता है उसकी ट्रेनिंग भी दे रहा हूँ ये ट्रेनिंग दे के वो व्यापारी अपने व्यापार में आगे बढ़ भी रहे हैं व्यापार को कैसे चलाना है व्यापार की देखभाल कैसे करनी है उसके खर्चे आय को कैसे लिखना है उसमें अगर ऑफ़र डालना है स्कीम्स कोई है तो वो कैसे करना है हैं ना क्लाइंट को कैसे मतलब अपनी ओर आकर्षित करना है है ना कस्टमर को कैसे अपनी ओर आकर्षित करें उसको क्या ऑफ़र दें तो उस पे हम लोग ट्रेनिंग करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मैंने इन लोगों को व्यापार करने के तरीके बताए तो मुझे लगता है कि जब मैं दूसरे को व्यापार करवा सकता हूँ तो मैं खुद भी व्यापार कर सकता हूँ और मुझे वो तरीके सभी सभी तरीके अच्छी तरहें समझ में भी आते हैं तो मुझे वहाँ से प्रेरणा मिली कि मुझे भी एक बड़ा बिज़नेसमैन बनना है और मैं उसके लिए तत्पर प्रयास भी कर रहा हूँ और आने वाले कुछ समय में मैं एक अच्छा और बड़ा व्यापारी बन जाऊंगा